आई अदित्य शर्मा अज्ज में तुसें गी सनान्नां कि टूरिज़म दी वजाह् कन्नै कि'यां लोकल बिज़नस बधदा जि'यां लोक बाह्रा औंदे टूर उप्पर जि'यां साढ़ै जे एण्ड के च पतनीटाॅप फेमस ऐ श्रीनगर फेमस बाह्रा बाह्रा लोक आंदे घूमने गी ते साढ़ा सिटी घूमने गी आंदे कि दिखदे् कि क्यूंकि एह् ठंड़ा इलाका ऐ पतनीटाॅप होईआ गुलमर्ग होईआ बदरवाह होईआ श्रीनगर होईआ एह् जेल्लै बाह्रा दा लोक औंदे तां लोकल लोक अपना बिज़नस सैट करदे अपनी लोकल चीजां सुनांदे उ'नें गी अपनी जगह दी फेमस ड़िशां 'खिलांदे एह्दी वजह कन्नै हुंदा बिजनस सैट होई जंदा जि'यां हुन पिच्छै जेह् आए दे हे नैदरलैंड़ दे लोक दौं लाड़ी मर्जहाज आए दे हे घूमने गी साढ़ै पतनीटाॅप ओह् जयपुर गे पतनीटाॅप घूमियै उ'नें गी बड़ा मजा आया उ'नें गी पुच्छेआ असें कि साढ़ै इत्थूं दा केह् लोकल लोकल ऐ घूमे शूमे लोकल लूकल फिरे श्रीनगर बी गेदे हे ओह् हुन इयां पिच्छैं जेह् आम्मी गेदा हा श्रीनगर उत्थै लोकल लौकें नै घूमेआ उं'दी लोकल भाशा में जानी लोकल चीजां दिक्खियां लोकल केह् हा चला दा हुंदै होर लोकल लोकल जि'यां टूरिज़म दी वजाह् लोकल जेह्ड़े बिज़नसमैन होंदे जैह्के निक्के निक्के लोक होंदे उ'नें गी पैसे कमाने दा थोह्ड़ा ढंग होई जंदा पैसे कमाने दा थोह्ड़ा ढंग होई जंदा ते एह्दी बजह कन्नै उंदा थोह्ड़ा रोज़गार होई जंदा जि'यां बाह्रा लोक आऐ उ'नें गी थोह्ड़ा जि'यां श्रीनगर दा लोक औंदे श्रीनगर दा लोक औंदे ओह् मतलव श्रीनगर गी लोक जंदे ओह् उतथां दा हुंदा फेमस फेमस उ'नें उत्थै बुनाई पशमीना दे कपड़े ते कुद्द जंदे लोक उत्थूं दा पतीसा पतनीटाॅप जंदे उरें बी ठंड़ा इलाका ऐ घूमदे शूमदे लोकल मार्केट फिरदे दिखदे दुखदे कि केह् लोकल चला दा कम्म एह्दी बजह कन्नै लोकल लोक गी बड़ी हैल्प होंदी जि'यां मानसर होई गेआ उत्थै लोक फिरदे उत्थै मजालते मजालते मोड़ बट्टल मोड़ ऐ मानसरे शा पैह्ले बट्टल मोड़ ऐ उत्थै पनीर आह्ले पकौड़े बड़े फेमस ऐ

होर साढ़ै पतनीटाॅप बी इक जगह ऐ नाग मंदिर उत्थै बी लोक जंदे ओह् बी बड़ा फेमस श्रीनगर बड़ी शैल घूमने आह्ली डल लेक ऐ उत्थै लोक जंदे किश्ती ऐ डल दी सवारी करदे घूमदे शूमदे डल लेक फोटो शोटो खिचांदे होर साढ़ा जि'यां रामनगर होई गेआ किला उत्थै दा महल होई गेआ राजा दा महल होई गेआ उत्थै बी बड़े लोक घूमने शूमने गी जंदे ते होर होई गेआ अपना इत्थै पंचैरी बड़े उत्थै जंगल गली घूमने गी जंदे ते होर होर बी बड़ी जगह न साढ़ै इत्थै जेह्दी वजह् कन्नै लोकल बिज़नसमैन गी पैसे कमाने दा ढंग थ्होई जंदा क्यूंकि लोकल थोह्ड़े गरीब होंदे निक्के मुट्टे पैसे कमांदे रोजै दे हज़ार बाह्रां सौ अगर टूरिज़म होगा ओह्दी वजाह् कन्नै उन्नै गी पैसे कमाने दा थूह्ड़ा ड़ंग थोई जंदा जियां हुंदा दिनै दा पंज्ज छे हज़ार बनी जंदा हुंदा घर चली जंदा ठीक ऐ जी होर धन्यवाद